प्रॉफ़ेशन खे अॻियां वधाइण जे लाइ असांखे हिकु जुट थी करे ॻाइणु खपे ऐं पंहिंजे शरीर ऐं हाव भाव खे हेॾांहं होॾांहं ध्यान में न भटिकाइणु खपे पूर अखियूं बंदि करे आराम सां वही करे असांखे ॻाइणु हिकु चितु थी करे मन खे हिकु हंधु चितु करे पोइ आवाज़ सां अभ्यास करणु खपे ऐं इन खां पोइ असांखे उन में पंहिंजो सुरु बहितरु बणाइण जे लाइ कॾहिं बि असांखे सांस गले में ख़राश थी थेव कुझु थिए थो असांखे उन जे लाइ बि ध्यानु रखणु खपे उन्हनि ॻाल्युनि खे जो असांखे गरम पाणी पीअणु खपे मसाल्हेदारु खाणा न खाइणु खपनि खटा न खाइणु खपनि असांखे ऐं जे अगरि गलो ख़राबु थो थी वञे त असांखे गरम पाणी पीअणु खपे ऐं कारा मिर्च चूसणु खपनि मिठी काठी खाइणु खपे अहिड़ो तव्हां पंहिंजो ध्यानु रखंदासीं त गलो साफ़ु सुथिरो रहंदो ऐं ॻाइण में बि मज़ो ईंदो ऐं ॿुधण वारनि खे बि मज़ो ईंदो ईअं कंदासीं त असां अॻियां वधी सघंदासीं ऐं अभ्यास बि सवली तरह करे सघंदासीं